काहेकि सावन चल रहल छै तऽ हम एगो हरा रङ्गके साड़ी मङ्गैने रही ई साड़ी तऽ बहुत अच्छा छै लेकिन काफी कपड़ा पतला छै हाँ दामके हिसाबसँ सही देलै बहुत सस्ता रहए इसलिए हम हम आर्डर करि देले रहिऐ तऽ ई साड़ी वैसे तऽ अच्छा छै हरा रङ्गके छै लेकिन सस्ता